भारत हो आख्ख्या जगांत प्रसिध्द आसा ताचें एक मुख्य कारण म्हणचें हांगाचें लैंडमार्क्स आनी ट्युरिस्ट अट्रॅकशन्स आमचे भारतांत ताज महेल आसा ताज महेल हो आख्ख्या जगांत प्रसिध्द आसा हाचें एक मुख्य कारण म्हणजे हो बांदलेलो मुगल राजा शाहा जहानान ताणें आपल्या वायफा खातीर हाका लागून लोक आख्ख्या जगांतल्यान ताज महेल पळोवपाक येता आनी आनी जे आमच्या भारतांत जे प्रसिध्द आसा तें आसा आमच्या गोंयची बिचीस ते आमची गोंयची शान लोक हांगा येता मैन म्हणजे कळ्ळें न्हय आतां ते लोक बिचीसां खातीर लोक आतां बिचीसां खातीर येता आतां दुदसागर आमचो धबधबो आसा ताच्या खातीर सुद्दां येता गोंय हें आख्ख्या जगांत न्हय आमचे भारतांत सुद्दां खूब फॅमस आसा आमच्या बिचीसाक लागून आनी आमच्या भारतांत जम्मू एण्ड कश्मीर आसा जाची हिमालयाज आनी दाल लेक खूब फॅमस आसा आख्ख्या जगांत आनी राजस्थान राजस्थानाचें थार डॅसर्ट हें सुद्दां आख्ख्या जगभरांत प्रसिध्द आसा न्यू देल्ली भारतांतले लोक हे न्यू देल्ली वयतात ते इंडिया गेट पळोवपाक आनी मुंबय आमची लॉकल ट्रॅन आनी गेट वे ऑफ इंडिया खातीर खूब प्रसिध्द आसा आतां हें सगळें आमचें ट्युरिस्टांचें खूब मोठे अट्रॅकशन आनी हे आमचे भारताचे लैंडमार्क्स आसात आतां जगांतले लोक ह्या जाग्यांत फक्त मज्जा करपाक आनी ह्या खातीर येना पूण रिसर्च आनी हें सगळे कशें बांदलां हाची फाटली हिस्ट्री कितें आनी हें सगळें पळोवपाक सुद्दां येता